کسانوں کی خودکشی سے بچاؤ کے لیے مختلف ممالک میں کئی ہیلپ لائن اور امدادی امدادی تنظیمیں موجود ہیں جو کسانوں کو مدد فراہم کرتی ہیں اگر ہم بات کریں ہندوستان کی تو یہاں کچھ اہم ہیلپ لائن اور تنظیمیں موجود ہیں جو کسانوں کی مدد کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہم ہندوستان کی بات کریں تو یہاں کے لیے نمبر جو ہے ایک سو اکیاون ایک سو اسی اٹھرہ سو یہ نمبر ہندوستان کے اندر ہے کسانوں کی مدد کے لیے اور یہاں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مشاورتی مرکز ہوتے ہیں جیسے جسے ہم پنچایت کے نام سے جانتے ہیں وہاں کسانوں کے لیے فیصلے لیے جاتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے فصل اگانا ہے کس طرح سے اپنے کھیتوں کے اندر کام کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو آگے لے جانا ہے اور یہ کام کہیں نہ کہیں کسان کے خاندان کے لیے بہت مشکل کے حامل ہوتے ہیں اور بہت مشکل در پیش آتی ہے کیونکہ وہ بچارے جو کام کرتے ہیں اس میں ان کو سرکار کے لیے بھی کچھ نا کچھ مال و زر نکالنا پڑتا ہے حالاں کہ دیہاتوں کے اندر اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ٹیکس کے نام پر کسانوں سے لوٹا جاتا ہے جو کہ کافی دِقّت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسانوں کو بول دیں